जय झूलेलाल साईं मूंखे ख़बर पई कि तव्हांजो नओ दुकानु खुलियो आहे तव्हांखे नए दुकान जी वाधायूं अथव मुंहिंजी साहेड़ी आहे श्वेता उन तव्हांजो ॾसु ॾिनो आहे श्वेता ॿुधायो की तव्हांजो खाधो ॾाढो सुठो आहे ऐं ॿियो खाधे जा अघु बि वाजिबी आहिनि मुंहिंजे घर में अॼु महिमान अचणु वारा आहिनि उल्हास नगर मां तव्हांजो दुकानु घणे लॻे ताईं खुलियलु हूंदो अच्छा तव्हांजो दुकानु राति ताईं चालू रहंदो मुंहिंजे महिमाननि खे रस्ते में थोरो वक़्तु लॻंदो मां हुननि जे लाइ खाधो ऑडर करण थी चाहियां हुननि खे तिखो वधीक पसंदि आहे छा तव्हां ॿुधाईंदा मूंखे कि रसोई में छा छा अथव अच्छा कढ़ी चांवर बिह बटाटा ठीकु आहे त तव्हां हिकु हिकु प्लेट कढ़ी चांवर ऐं बिह बटाटा मोकिलजो ऐं इहो यादि रखिजो कि भई तिखा हुजनि इहे भई महिमाननि खे ॾाढा पसंदि आहिनि ऐं इहो बि ॿुधाइजो त तव्हां वटि नाश्ते में छा छा अथव अच्छा पकोड़ा टिकियूं दालि पकवान वाह वाह ॾाढो सुठो इहे सभ बि हिकु हिकु प्लेट मिकिले छॾिजो ऐं तिखी चटनी ज़रूरु मोकिलजो मूंखे इहे सभु तव्हां हिक कलाक में मोकिले छॾिजो अगरि असांखे खाधो पसंदि आहियो त तव्हांखां ई ऑडर कराईंदमि असांजे घर में महिमान ईंदा रहंदा आहिनि त मां तव्हांखां ई ऑडर कराईंदी रहंदमि अगरि मूंखे इहो खाधो पसंदि आहियो त इहो यादि रखिजो त खाधो तिखो ऐं मसालेदार हुजणु खपे